मेरे जेहके सब तू पसंदिदा कवि ना ओह् न कवि ना मुन्शी प्रेम चंद जी मी ओह् बड़े गै शैल लगदे न ओह् मिं की शैल लगदे न क्योकि उ'नें कवतां लिखी दियां उपन्यास लिखे दे क्हानियां लखी दियां महाराज मजा आई जंदा सुनियै उंदी जेह्की लिखने दी ओह् होंदी नी शैली आखदे जिसी महाराज ओह् इन्नी सिंपल

महाराज मेंहे समझ आवै ते अहें आपू अस पढ़े लिखे न नेईं ते मास्टरे कोल जाना पौंदा कि नुआड़ा अर्थ सनाएओ खबरै केह् लिखे दा ऐ महाराज इ'यां कि'यां करदे जेहके मुन्शी प्रेम चन्द होर में दिक्खना होना बच्चे ने पंजमी छेमी दे में उ'नें गी देई ओड़ना होन्नां ओह् आखदे भैया कक्ख पढ़ने गी जन्ना होन्नां ते ओह् पढ़ियै इन्ने खुश होंदे कि उ'नें गी समझ आई जंदी ते भाई मी बाकियें दा नेईं पता बाकियें दा बी होऐ होने पर मेरे सब तू शैल कवि मी उ'ऐ लगदे न उं'दे बड़े उपन्यास बड़िया क्हानिया मतलब में उं'दी किताब कोई छड्डना नेईं होन्नां जि'यां उं'दिया क्हानियां हियां उपन्यास हे कविता हियां मतलब मजा आई जंदा इक उं'दी क्हानी ही चिमटे आहली एह् सारे पढ़ी दी होनी पंजमी छेमी दी ऐ कि इक मुसलमान मुड़ा होंदा ईद होंदी ओह् जंदा उत्थै जेहका उं'दा फंक्शन होंदा कोई ईद दा उत्थै जेहके जेह्के निक्के निक्के मुड़े होंदे भाई सत्त सत्त अट्ठ अट्ठ साल दे ओह् जंदे महाराज खंदे पींदे लेकिन ओह् कक्ख नेईं खंदा महाराज बाह्रे दा बड़ा कन्ट्रोल रखदा ऐ ते बापस आई जंदा ते ओल्लै ओह् बापस जंदे ओह् अपनी दादी गी चिमटा दिंदा ते नुआढ़ी दादी बड़ा नराज होंदी कि सारे खाई पीऐ आए न तूं एह् लेई आंह्दा ऐ चिमटा केह् करना ते ओह् अपनी दादी गी आखदा दादी में दिखदा हा जेल्लै तूं फुल्के बनांदी ही तेरे हत्थ फकोई जंदे हे ते इस गल्ला में चिमटा आह्नेआ ओह् कहानियां ना जेह्की ओह् गरीबी गी दस्सेआ ना करीबी कन्नै ओह् कमाल ऐ ओह् इन्ने सिपंल बर्ड कि मतलब बंदे गी दुए बंदे गी पुचछने दी जरुरत नेईं पौंदी कि न्हाड़ा केह अर्थ होगा नुआढ़ा केह् होगा जि'यां गोदान ऐ उं'दी गबन उं'दी कफन उं'दी नमक ते दरोगा क्हानी महाराज में आखना उं'दे जेह उपन्यास ना परतियै शायद गै कोई लिखी पा मिगी ते यार ओह् पर्सनली बड़े शैल लगदे न हून जि'यां निर्मला उं'दी फैबरट ऐ गोदान निर्मला जेल्लै में पढ़ी ही ना इ'यां मतलब बंदे गी बंदे गी ना अत्थरुं आई जंदे न कि यार ओह् क्हानी ऐ इक मतलब कुड़ी होंदी नुआढ़े पापा मरी जंदे ते जेल्लै पापा मरी जंदे ते जेल्लै बब्बै दा हत्थ सिरै उप्पर नेईं होऐ ते बड़ा चक्कर बनी जंदा ऐ ते नुआढ़ी मां उस कुड़ी दा ब्याह करवाई दिंदी नुआढ़े बुड्ढे दी उमर कन्नै मतलब अपने पापे दी उमर कन्नै ओह् कुड़ी ब्याह करी ओड़दी कि कुड़ी दी उमर होंदी सोलां सतारां साल तुस सोची सकने कुड़ी दी उमर किन्नी मुश्किल बीती होनी उस उपन्यास दा जेहडा अंत कीते दा है ना प्रेम चंद होरे में आखना इयां नेईं होई सकदा मतलब उ'नें दस्से दा ऐ कि जेहकी निर्मला मरी जंदी लेकिन ओहदे जेहड़े वर्डस ना लास्ट जेही बिल्कुल सिंपल मतलब कोई एह् नेईं कोई मुश्कल बर्ड नेईं जेहका हो इ'यां लोके गी सनाना चांहदे ना इ'यां अंदरा खोह्लियै आखदे न उं'दे उपन्यास ओह् आखदे न कि जेहके क्हानी क्हूनी होंदी जेहकी कविता कार होंदे ना ओह् साढ़ा समाज दसदे न कि साढ़े समाज च वाकेई केह् चला दा ऐ समाज किन्ना गंदा किन्ना शैल ऐ किस स्हाबे चला दे ऐ ते मुन्शी प्रेम चंद होरें बी उ'ऐ कीता दा केह् आक्खां गोदान ऐ ओहदे बिच उनें दस्से दा ऐ भाई कि'यां इक गरीब परिवार ऐ उं'दे आस्ते अपने घरा दा दुद्ध पीने उ 'नें ओह्दे आस्तै उ'ने्ं मैह्नत मुशक्कत करदे ना कि इक गौ थ्होई जा असेंगी काबलियत आह्ली क्यों औंदी मीं राइंटिग बिच जेहड़ा सब तू शैल लगदा ऐ उं'दी लिखावट बिच आक्खो ना पसंद औंदा ओह् है उं'दा महाराज कोई ज्यादा मुश्कल वर्ड नेईं आसान आसान वर्ड लिखदे न ओह् महाराज जिसी खाली हिंदी पढना बी आई जाए ना ओह् बंदा बी पढ़ियै ना अच्छा समझी सकदा मतलब मजा आई जंदा के हून मी इक इंसान दे तौर उप्पर तां शैल लगदे कि जेहके ओह् उपन्यास बिच ओह् क्हानी लिखी दी ऐ कि ओह् गरीबी कि'यां दसदे ना ते उ'ऐ बंदा दस्सी सकदा जेह्का उत्थूं दा आए दा होऐ कोई अमीर बंदा गरीबी नेईं दस्सी सकदा उसी पता निं होंदा म्हाराज कि अद्धा फुल्का केह् होंदा इक फुल्के दी भुक्ख होऐ ते अद्धा फुल्का थ्होई जा ते केह् ऐ मतलब जेहका मुन्शी प्रेम चंद होर कविता ते क्हानियां लिखी दियां ते जेहका उं'दा असें इक दो फोटो बी दिक्खे दा हून नेईं हैन इक दो उं'दा फोटो दिक्खे दा महाराज इक निक्की सारी धोतीपाई दी होंदी उ'नें इक कूर्ता ते उप्पर शैल पगढ़ी पाई दी होंदी ऐ केह् उं'दा व्यक्तित्व ऐ यार हून नेहा बंदा भारत गी थ्होआ उनें भारत आस्तै क्हानियां लिखियां बड़ी बड्डी गल्ल ऐ ते मेरे सब कोला शैल मिगी उ'ऐ लगदे न